हां शायद नीरज तुसें दस्सना चाह्ंदा में एग्रीकल्चर दे बारै च जेह्ड़ा तो बोलदे के हां भाई बोह्त ज्यादा प्राबलम हो गेई ऐ कलचर की कुछ बी इशु होई सकदा फार्म दे खिलाफ हुन जियां कनेक्शन करंट कनेक्शन बिजली दा कनेक्शन क्योंकि फार्मर न जेह्ड़े बोह्त जैदा ऐ कम्म शम्म करदे बोह्त जैदा कम्म करदे और उनें केह् ऐ साधन केह् ऐ उंदी जिमीं दा खुदाई करना साधन केह् ऐ कि बैल बैल बैल कन्नै गै खुदाई करदे ते बोह्त जैदा मतलव मुश्कल आंदी ऐ बोह्त जैदा प्राबलम औंदी ऐ उनें चलो फिर बी बो तो स्ट्रगल करदे न ओह्दे कोला बाद उनें ओह्दे कोला बाद उनें बैल कन्नै जमीन खोदी कुछ बी राऐआ चाएं मक्की हो गेई मसूर मक्की ऐ मक्की उनैं उगा उगाई फिर ओह्दा कोला मक्की उगाने कोला बाद उनें जेह्ड़ी मक्की दे बीह् होंदे दाने उनें बोलदे अस डोगरी च ते ओह् उनें गी अलग करने होंदे न उनें केह् इक दो तां होंदी निं के इक दो होऐ तां मतलव बंदा जल्दी नें करी लै बौह्त सारियां होंदियां न बौह्त जैदा फिर उंदा केह् साधन ऐ के उनें पैह्ले पैह्ले बोह्त जैदा कुश ऐ नेहा इन्ना कोई साधन ऐह्दा फिर उनें बोह्त जैदा मैह्नत करना स्ट्रगल करनी पौंदी ही उनें मतलव डंडे कन्नै उनें मक्की कुटटना जां मतलव कुश हत्थै कन्नै मतलव बौह्त जैदा प्राबलम रेही उनें हून जेह्ड़े साढ़ी भारत सरकार ने बौह्त जैदा कुछ कीता ऐ किसान दे बारै च बी सोचेआ उनें एह् पुछेआ मशीन तेआर की ऐ ते ओह् मशीन कोरंड बिजली गै बौह्त जैदा लैंदी ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै उनें बौह्त जैदा प्राबलम औंदी ऐ क्युंके ओह् लेई ते उनें फिर बिजली दा बौह्त जैदा कराजा औंदा ओह् जेह्दे बजह कन्नै ओह् मतलव देने आस्तै बौह्त जैदा प्राबलम औंदी ऐ मतलव मशीन ते बनी पर उंदे आस्तै मतलव इन्ना खास हैनी होआ क्योंके इक होआ के उनें जेह्ड़ी मैह्नत करना पौंदी जियां मक्की दा दाना अलग करना होंदा कम से कम तिन्न चार दिन लगदे तां उनें एह् उंदे आस्तै एह् असानी ऐ के हां भाई तिन्न चार दिन एह् ऐ के इक दिनैं च मतलव होई जंदे मशीन दी बजह कन्नै बट एह् प्राबलम ऐ के ओह् जेह्ड़ी ऐ कोरैंड़ कोर्स आह्लें दी ऐ एह् बी बिजली जेह्ड़ी बिजली बौह्त जैदा खर्च करदी ऐ तो बिजली खर्च करने दे बीबजूद बी फिर उनें प्रमीशन लैनी पौंदी ऐ हां भई मशीन दी फिर उनें प्रमीशन लैना पौंदी ऐ के हां भाई असी एह् चला सकदे आं जां नेईं चला सकदे अहें बिजली मिली सकदी ऐ जां नेईं मिली सकदी ऐ जेकर प्रमीशन निं लेदी होऐ फिर वी बौह्त जैदा प्राबलम औंदी उनें गी कुछ ना करना मतलव लान होंदी नेईं मशीन नेईं चलान होंदी अगर उनें चोरी चला बी लेई तां फिर पकड़े जंदे न ते एह्दी बजह कन्नै उनें बौह्त जैदा प्राबलम औंदी ऐ करंट दी बी